माँछ मारै लए हमरा आरके गरीब लोक छियै माँछ मारै लए एकटा जाले पाँच टा दए दिअ कोनो चीज सुबिधा नावे दए दिअ नाव लऽ कऽ माँछ मारि लेतै बाल बच्चा जाल फेक लेतै टापी सँ मारि लेतै ओकरा बेचके जे छै से बाल बच्चा गुजरो काटि लेतै हमरा आरके गरीब लोग छी एकटा कोनो जे छै से टापिये बना लेतै कि जाले फेक लेतै कि ऊपैछिये कऽ मारि लेतै कहुनाके बाल बच्चा गरीब लोग छियै तऽ कहुनाके गुजर काटबे करबै सरकार जे छै से कोनो गरीब लोग लऽ सोचि दिया तऽ बढ़िऑं होइतै गरीब लोकके हमरा आरके तऽ वहए अथीके लोगे छियै जे कनहो खद्धा खुद्धीमे ऊपैछियै कऽ टापिये टबकी से जाले जुल से नावे खेब कऽ कहुना कऽ माँछे मारिके गुजर बसर कए लेतै सरकारी कोनो अथी रहतै तऽ कोइ नहि कहतै कि जे हमर हे ई लए गेलही हमर नावे लए गेलऽ किए किनके तऽ नहि देलकै सरकार देलकै ओहि लऽ कऽ माँछ मारि लेबै बाल बच्चाके खियैबै खैबै आओर बेचियो कऽ गुजर काटि लेबै कहुना कऽ गुजर कटनाइ छै गरीब छियै तऽ किछो किछो कैरि कऽ गुजर काटिये लेबै जॅं सरकार हमरा आर लिए सोचि दिया तऽ माँछे मारि कऽ कि नावे खेब कऽ कोनो चीज सँ गुजर काटि लेब दिन गुजर चैलि जायत माँछ नहि मारब तऽ केना खायब केना रहब नहि जमीन यऽ नहि जगह यऽ ओहो सबसँ दिन गुजर काटब बाल बच्चाके पोसब एतनो टा सरकार जब सहयोग दै तऽ हमरा आरके जे छै से कहुनी कऽ गुजर बसर करम आओर कि कहबै सरकारके आर तऽ हमरा आरके गरीब लोग जेतना टा बुद्धि छै ओतना टा सोचि कऽ कहै छियै हमरा आर लए सहयोग करए गरीब लोग लए नहि कोनो चीज यऽ जे ताहि सऽ गुजारा काटब ओहिना माँछ मारि कऽ डोका कांकोर हे ई घेंघ कुचिया मारि कऽ गुजर बसर करब एकटा नावके जरुरी यऽ नावो जब चैलि आयत सरकार दए दिया तऽ बाल बच्चा ओहो खेब कऽ माँछ मारब जाल फेक कऽ टापी सँ टबकी सँ सएरा सँ जेना होइ छै ओना दिन गुजर काटि लेबै बाल बच्चा गरीब लोगके तऽ वहए छियै जे ओहिना कऽ दिन गुजर काटबै कहुना कऽ खेबबै

कोनो आँगा हमरा आरके कोनो व्यवस्थे नहि छै जे ओहिसँ गुजर बसर करबै वहए माँछ कांकुर डोका मारि कऽ कहुनाके बाल बच्चाके पोसबै एहिपर जे सरकार आओर सहयोग दिया कोनो चीजके सुबिधा दिया

कहुना कऽ बाल बच्चाके पोसि लेतै हमरा आरके कहलहुॅं सरकारके नहि भोट देबै तऽ केकरा देबै सरपंच मुखिया कऽ भोंट दै छियै जीत जाइ छै कुछ नै कए सकै छै